मिथिलाके पहचान छै पग पग पोखरि माछ मखान फेर मिथिलाके मिथिला पेंटिंग प्रसिद्ध छै सांस्कृतिकमे शुरबा लूलबाके कहानी छै सामा चकेबाके कहानी छै बहुत सुन्दर सुन्दर मिथिलाके पेंटिंग मिथिलाके लोकगीत जे हमरा समस्त मिथिलामे ई चर्चित छै सामा चकेबा सङ्गी बहिनपा अनेको अनेक प्रकारक जे व्यवस्था जे छै जे मिथिलामे जे भेट रहल छै जे मिथिलामे जे देखयके आबि रहल छै ओ कतहु नहि होइत छै मिथिलाके पहचान छै पाग दुपट्टा मखान ईसभ सुन्दर ढङ्गक मिथिला छै जय मिथिला जय मैथिली